नागरिकों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने के लिए जो हमारी कानूनी व्यवस्था है मेरा ऐसा मानना है कि उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए क्योंकि जो कानून की जो व्यवस्था है वह काफी लचीली है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उदार है अपराधियों के लिए तो इस वजह से जो है हमारे देश मे बहुत ज़्यादा जो क्राइम है जो अपराध हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मेरा ऐसा मानना है मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारे देश में जो अपराध हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमें इस्से इसी प्रकार से निपटना चहिए कि अगर हमारे देश में जो कानून की जो व्यवस्था है अगर वह लचीली है तो हमें उसका इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए लोगों में जो है थोड़ा सा डर बना हुआ होना चाहिए अपराध के प्रति लचीली होने से जो अपराधी है उन में आदत कुछ हो जाती है क्योंकि वह जो कुछ भी अपराध करते हैं तो लोग उन्हें जो कानून व्यवस्था है छोटे मोटे अपराधों के लिए माफ़ कर देती है उन्हें छोड़ देती है बल्कि इसी वजह से उनमें अपराधियों में कुछ आदत हो जाती है और वह इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और उनमें आदत बढ़ते बढ़ते इस प्रकार हो जाती है कि वह आगे चल कर बहुत ज़्यादा बड़े जो हैं अपराधी बन जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ना जो सुरक्षा है नागरिकों की उनके लिए शाम आज मैं शांति बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था थोड़ी सी कठिन होनी चाहिए